जेह्ड़ा साढ़ा पैहलें परानी पराना डोगरी कल्चर हा बड़ा अच्छा हा बड़ियां ओह्दे च सुविधां हियां ते अज्ज कल दे जेह्ड़े बच्चे ने पढ़े लिखे दे ते इं'दा कल्चर अलग ऐ सिस्टम ते पराना डोगरी कल्चर हा ओह्दे बिच्च साढ़ै टाइम दे बिच्च इस हर गल्ल मां प्यो दी मन्नदे हे इ'यां स्कूल जाना टाईम सिर जियां जाना टाईम सिर आना साढ़े डोगरी कल्चर च हून ते साढ़ै ग्राएं पिंडें च बी सिड़कां बनी गेइयां न उल्लै दस दस किलो मीटर चार चार किलो मीटर पैदल जाना

फिर उत्थें स्कूल पढ़ाई करनी पढ़ना ते को जेह्ड़े बी टीचर ने कव्शन जां दित्ते दो होंदे हे उं'दे आंसर सनाने होर टीचर दी गल्ल बी मन्ननी हा पर उत्थूं दा बापस अपने पैदल घर जाना ढक्की ढलियै घर जाना बड़ियां सुविधां हियां साढ़े डोगरी कल्चर च उस समें ते अज्ज कल दे बच्चें दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ बच्चे कुसै अपने मां प्यो दी गल्ल बी निं मनदे हैन अज्ज कल हर जगह् रोड़ पुज्जी गेदा बच्चें गी सुविधा मिली गेदी अपने

घर दा घ्यो घर दी हर चीज मिलदी ही ते उ'नें चीजें गी ताकत बी होंदी ही अज्ज कल दिक्खी लैओ कोई फसल उगाने आं अस ओह्दे बिच्च ते पजांह् परसैंट ते यूरिया होंदा ऐ ते अज्ज कल दी जनरेशन दिक्खी लैओ कुसै गी प्राब्लम कुसे गी बी पी कुसै गी शूगर कुसै गी किश कुसै गी किश ते मतलब जिन्ना बी एह्दे बिच्च फसल बगैरा जेह्ड़ी बी अस उगाने आं उंटदे बिच्च यूरिया मिक्स ऐ ते पैह्ले जमान्ने च एह् चीजां ऐ हियां नेहियां बिलकुल प्योर खाना मिलदा हा ते अग्गें बी अज्ज कल दी जनरेशन खान पीन बी कोई चीज पचदी बी नेईं